खाना पकाने का शौक़ हमें हमारी मम्मा को देख कर हुआ था जो खाना बनाते थे मम्मा तो हमें भी इच्छा होती थी कि हम भी खाना बनाएँ और फिर इच्छा होती थी तो उनसे सीखा धीरे धीरे कैसे खाना बनाया जाता था और आज़ हम खाना ख़ुद बना लेते हैं हमारी इच्छा से बनाते हैं कैसे बनाया जाता है अब वह बात हम ख़ुद सीखा भी सकते हैं कैसे खाना बनाते हैं और खाना बनाना हमें अच्छा लगता हे उसमें बहुत सारे प्रकार के व्यंजन डाले जाते हैं व्यंजन बनाए जाते हें जैसे बहुत सारी रेसिपी है जैसे दाल बनाना पीज़ा बनाना बर्गर बनाना समोसा बनाना यह बहुत सारी खाना बनाने कि रेसेपिज हैं